मछली पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस जगह पर जाएँ जहाँ पर अधिक पानी गहरा हो आपको पता हो कि यहाँ पर मछली की संभावना ज़्यादा हो सके आपको इस जगह पर शाम को कुछ भी खाना या चावल गेहूँ डाल सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने अनाज डाला है उन्हें पकड़ने के लिए और सुबह दूसरे दिन आप उस जगह के चारों और अपने जाल फैला कर उन मछलियों को पकड़ सकते हैं जो कि यहाँ पर एक निश्चित समय होता है सुबह छः सात बजे से क्यों इस टाइम पर किसी भी शिकारी को यह पता नहीं होता है कि किस जगह पर मछली सबसे अधिक होगी यह जानकारी सिर्फ़ उसी व्यक्ति को रहती है जिसने उन्हें पकड़ने के लिए चावल गेहूँ डाल कर आया था वह उस जगह का भी विशेष ध्यान दें जहाँ पर उन्होनें चावल या गेहूँ डाले हैं क्योंकि इससे वह खुद भी बोल नहीं पाएगा और मछलियाँ अधिक पकड़ सकता है यह पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है वह इसे टाइम के अनुसार यह किया जाना चिए पानी होते तो समय सावधानी रखनी चाहिए कि ज़्यादा पानी में हलचल ना हो वह धीरे धीरे जाकर एकदम चारों तरफ़ जाल फैला सकते हैं और सारी मछलियों को कैद कर सकते हैं मछली पकड़ने का यह सबसे अच्छा तरीका है